मां निशा देवानी जय झूलेलाल

हा मां कयो आहे न टी जी एस में कयो आहे पंज साल ॿ साल हुन खां पहिरियों ॿ साल उर्वशीअ में कयो आहे

हुतां मूंखे सैलरी वधाइनि न पिया मां चयोमांनि वधाइण लाइ त वधाइनि न पिया मूंखे सैलरी जी ज्यादा ज़रूरत हुई

मांखे छा चइबी आहे पहिरियों उर्वशी में कया पेई त उते पंद्रहां हज़ार हुई पोइ मूंखे टी जी एस में वीह हज़ार मिली पर हाणे मूंखे छा चइबी आहे अञा वधीक लॻे पेई हाणे मूंखे पंजवीह हज़ार खनि खपनि ॿावीह टेवीह हज़ार हा पर हाणे मूंखे हुतां ई थोरो कमु

न कमु बि त हुयो हुते कमु ॾाढो हुओ

न हुते सफ़ाई वफ़ाई त बढ़िया कंदी हुअमि मां उन्हनि खे कमु मुंहिंजो ॾाढो वणंदो हुओ मां हुते बि चयो आहे अगरि वधाईंदा पंजवीह कंदा त पोइ ठीकु आहे मां उते ई पर हाली न पिया चवनि ऐं थोड़ो परे बि पंहिंजे पियो मूंखे हुतां मूंखे मुंहिंझो अरविंदम पास पवंदो घर खां त तव्हांजो कमु छा छा थींदो मां उते बाथरूम न कंदी हुअमि मां उते बाथरूम न कंदी हुअमि बैडशीट वग़ैरह सॼो कमिरो क्लीन झाड़ू पोछा डस्टिंग खिड़कियूं ऐं दरवाजा भितियूं इहे सभु साफ़ु करणियूं रूम बि क्लीन कंदी हुअमि ऐं बाक़ी छा चइबी आहे बाथरूम न कंदी हुअमि बाथरूम जो त हुते ॿिया हूंदा हुआ अच्छा त पोइ त मां पंजवीह ई वठी पाईंदमि हूअ अगरि बाइस मञा बि पर बाथरूम त पंजवीह ई लॻी पाईंदा

त पोइ वरी मांखे त इहो ई उहो ॾिसो तव्हां बि थोरो अच्छा ठीकु आहे घटि में घटि टेवीह हज़ार हिन खां घटि त न थी पाईंदो त मतलबु तव्हांजी न मुंहिंजी साढी ॿावीह न न ॿावीह थोरो तव्हां बि वधायो थोरो मां बि कया थी पेई त हाणे पंज सौ में आई वेई कान त पोइ चया तव्हांजी बि न मुंहिंजी मां पंजवीह चया तव्हां ॿावीह त हाणे साढी ॿावीह ठीकु आहे तव्हां कमु ॾिसो तव्हांखे वणंदव कमु मांजो ॾाढो सुठो आहे

जय झूलेलाल